हेलो हँ बाजु हँ बजैत छी जी जी हम कार ड्राइभर छी हँ हँ देखिऔ अहाँ बॉर्डरसँ पच्चीस अथि पन्द्रह किलोमीटर दूरी तक बिना भन्सार कटाके ही भी कोनो चारि चक्का या दू चक्कासँ अहाँ जा सकैत छी लेकिन जहन अहाँ पन्द्रह किलोमीटरके बाद जेबै तेकरा लेल भन्सार कटाबऽके हाएत एक दिनके भन्सारके चार्ज छै पाँच सए रुपैआ चौबीस घण्टाके भीतर यदि अहाँ चौबीस घण्टाके भीतर नहि नहि लौटब तहन अहाँकेँ दुगुना राशि वसूल कएल जाइत लेकिन कि अखन नेपाल नहि जाएब सैह निक रहत किआकि नेपालके माहौल अखन ठीक नहि छै किछु दिन पहले विश्वकर्मा पूजाके भसानके दौरान हिन्दू आओर मुस्लिमके रायट भए गेलैए एतेकि एहिठाम जते भी बॉर्डर इलाका अछि जते भी बॉर्डरके चेक पोस्ट अछि ओहि सभ जगह पर भारतीय लोककेँ भीतर जएबाके एलाउड नहि छै जबकि अखनि नेपालके बॉर्डरके भीतर ओएह जा सकैए जे नेपाली नागरिक अछि ओहो यदि ओकरा पास पास नागरिकता नहि नहि हेतै तखन ओ नेपाली पुलिस ओकरा भीतर नहि जाए नहि जाइ देइ रहल छै तकरा बाद अहाँकेँ जे अखन नाका बन्द छै जब तक नाका नहि खुलत तब तक अहाँसँ आग्रह अछि जे अहाँ नहि जाउ नहि जाएमे ही भलाइ अछि किआकि जे ओहिठाम उपद्रव उपद्रवी सभ बहुत उत्पात मचा रहल छै जते भी इन्डियन गाड़ी देखैत छै तेकरा ओ फुँकि देइत छै किआकि आज कल दुनू देशके बीच सीमा विवाद भी चलैत अछि लोक भारतीय नागरिकके शकके नजरसँ देखैए तऽ इएह नीक होएत अहाँ वापस लौट जाउ अखन अहाँ नहि जाउ ओएहमे भलाइ अछि यदि अहाँ हमरा लऽ जाएब तखन अहाँकेँ टोटल जवाबदेही अपना पर लेबऽके हाएत विशेष की कहु भलमनसाहत इएहमे अछि जे अहाँ नहि जाउ अखन किछु देर जब तक बॉर्डर नहि खुलैत छै तब तक अहाँ नहि जाउ आओर वापस लौट जाउ